یس میری بات ڈاکٹر اوصاف سے ہو رہی ہے کیا جی مجھے ایک پرابلم ہے مجھے تو ایک ایجنگ پرابلم بھی ہے اور مجھے موبلٹی کی پرابلم ہو رہی ہے تو میں آپ ایک فزیکل فیزیوتراپسٹ ہیں تو میں آپ سے ایک گائیڈ لائن چاہ رہا تھا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہوگا ایکچولی میرا جو پروز اینڈ شولڈر کی پرابلم رہتی ہے فریکوئینٹلی ہو جاتا ہے یہ مجھے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے کیا کیسے مجھے اس کو اوور کم کرنا چاہیے یا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے

جی جی میں سن پا رہا ہوں یہ تو تین چار سال سے پرابلم ہے ایکچولی میں آپ کو بتا دوں کہ میں تھوڑا کمپیوٹر بھی کرتا ہوں کمپیوٹر سسٹم پہ بیٹھتا ہوں چار پانچ گھنٹے روز جی میری ایج فورٹی سکس ہے جی جی

جی جی اچھا وہ کس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے کس طرح کی ایکسرسائز ہوگی وہ

تو مجھے وہ ڈائٹ لینی ہے جس میں کیلشیم زیادہ ہو اچھا اور کوئی اس کے علاوہ سپلیمنٹ بھی لینا جی اچھا جی اچھا جی جی جی بہت بہتر اور بھی مجھے ایکسرسائز کرنا ہے مجھے جی ٹھیک جی جی تھینک یو ویری مچ جی جی اوکے اوکے تھینک یو ڈاکٹر صاحب بہت بہت بہت شکریہ آپ کا تھینک یو